सरकार जी तर्फ़ां पाण खे घणेई सुविधाऊं मिलियल आहिनि पर जंहिंमां खां हिकु सरकारी अस्पताल बि आहे असांजे राज्य में घणेई सरकारी अस्पतालूं खुलियल आहिनि जंहिंसां असांखे ॾाढो लाभ मिलंदो आहे पर छा करे त असांखे सरकारी अस्पताल में लंबी लाइनूं लगाइणियूं पवंदियूं आहिनि छा करे त असांजे राज्य में घणेई ग़रीब माण्हू आहिनि जंहिंखे सरकारी अस्पतालन जा ही दवाऊं वठी सघंदा आहिनि प्राइवेट अस्पतालुनि जी फीसूं वधीक हूंदियूं आहिनि जंहिं करे ग़रीब माण्हू सर प्राइवेट अस्पतालुनि में न वञी सघंदा आहिनि जंहिं करे उहे सरकारी अस्पतालुनि में वेंदा आहिनि भले ई सरकारी अस्पतालुनि में लाइनियूं लंबी लॻंदियूं आहिनि पर छा करे त ॿिन्हिनि जी दवाउनि जी क्वालिटी साॻियूं हूंदियूं आहिनि सरकारी अस्पतालुनि में बि दवाऊं ॾाढियूं सुठियूं मिलंदियूं आहिनि असां सरकारी अस्पतालुनि में ई वेंदा आहियूं जंहिंसां असांखे जॾहिं बि का तकलीफ़ थींदी आहे त असां सरकारी अस्पताल में वञी पंहिंजो इलाज कराईंदा आहियूं ऐं जंहिंमें इलाज ॾाढो सुठो थींदो आहे इहा ई अगरि असां प्राइवेट अस्पतालुनि में कराइणु वेंदा आहियूं त हुन ते असांजा पैसा बि तमामु लॻंदा आहिनि ऐं उहो झटि ठीक बि कोन कंदा आहिनि हुन में असांखे वधीक पैसा लॻाइणा पवंदा आहिनि जंहिंमें भले असांखे लाइनियूं न लॻाइणी पवनि पर हुन में वधीक वक़्तु लॻंदो आहे ठीक थियण में जेका हीअ असां अगरि सरकारी अस्पताल में वञी करे पंहिंजो इलाज कराईंदा आहियूं त उहो झट थी वेंदो आहे प्राइवेट में वञण सां असांखे पैसो खपंदो आहे बाक़ी इलाज ॿिन्हिनि में सुठो थींदो आहे पर सरकारी में थोरो झट थी वेंदो आहे प्राइवेट में थोरो वधीक वक़्तु लॻंदो आहे हीअ मां मुंहिंजे तज़ुर्बे सां थी चवां हिन जो मूंखे को वधीक कोन ख़बर आहे पर जीअं त मां जेॾी महिल बीमार थी हुअमि ऐं मां प्राइवेट में वेंदी हुअमि त मूंखे वधीक समय ताईं हुते रहिणो पवंदो हुओ उहो असांखे टे चारि ॾींहनि ते रूलाईंदा हुआ पेसनि जे करे पर असां जेॾी महिल सरकारी अस्पताल में वेंदा आहियूं त हुननि खे पेसनि सां को मतिलबु कोन हूंदो आहे हुननि जो बसि इहो मतिलबु हूंदो आहे की असां असांजे जेका राज्य में जेका ग़रीब माण्हू आहिनि हुननि जी शेवा करे सघे सरकार ऐं हो घणेई सुठी तरह सां कंदा आहिनि असांखे असांजी सरकार ते ॾाढो नाज़ आहे